हमसब एगो मैथिलीमे हमसब रहैत छी मैथिलीमे बाजलहुँ जे बड़ा छोटके विचार राखलहुँ जे हिनका कोना पप्पा कहबै कोना माँ कहबै केना दीदी कहबै केना भाईजी कहबै केना बौआ कहबै कोना बुच्ची कहबै जे हमसब कहलहुँ खाना पीना हमसब बनेलहुँ खाना पीना हुनका खुएलहुँ रखलहुँ जे माँ खाय लेथिन पप्पा लै लेथिन खाना खाथुन पीथुन ई सब हमसब कयलहुँ सबटा सब चीज देखरेख जे हँ पप्पा एलखिन तऽ पानि देबै पप्पा एलखिन तऽ हुनका खाना देबै परसिके जे हँ खयथिन रखथिन जे हँ कतहुँसँ एलखिन भूखल पियासल माँ पानि लै लेथुन माँ ई खाय लेथुन माँ ई चीज करथुन माँ ओ चीज करथुन लेथुन देथुन ई सब हमरा सबके ई भाषा ठीक यऽ हमरा सबके सबटा सब चीज हम देखरेख करलहुँ खाना पीना खुएलहुँ पीएलहुँ